पाँच लाख पचपन हजार पाँच सओ निनानवे नओ लाख निनानवे हजार नओ सओ निनानवे एक लाख एक हजार एक सओ निनानवे दू हजार आओर तीन सओ